मेरा घर इक ते बिलेज आह्ली साइड ऐ उत्थें ते तसेंगी पता ऐ बिलेज दे मतलब शैल गै चीज़ होंदी सिटी कोलां ते ज्यादा साफ गै होंदा ऐ लेकिन मैं अपने घरै दे इर्द गिर्द मतलब इक स्हूलतां ऐसियां दित्ती दियां में दौ त्रौं डस्टबिन रक्खे दे अग्गें पिच्छें थोह्ड़े घरै दे कि कोई बी कूड़ा करकट इक बी ओह् कुतै होर नि सुट्टै उस्सै डस्टबिन च साढ़ै उद्धरै दे लोग डस्टबिन बिच्च गै सुट्टदे ते कन्नै साफ सफाई एह् ऐ कि ब कोई जेह्ड़ी बगैरा उत्थें दी होंदी में उसी साफ सूफ करियै अग्ग लाइयै फूकी ओड़ना होन्नां इक जगह् किट्ठा कीते दा उसी सब किश ओह् किट्ठा करियै कूड़ा छूड़ा उत्थें दे सारे बंदे किट्ठे सुट्टदे ते उसी अस अग्ग लाइयै फूकी उड़दे भामें जनेहा मर्जी किसम दा कूड़ा होऐ नेईं ते अस कदें कदें अज्जकल मशीनां चली दियां जेह्कियां उत्थुआं कूड़ा लैने आह्लियां अस उंदे बी ओह् करी ओड़दे ओह्दे कन्नै कन्नै आसै पासै बंदे किट्ठे कीते दे न में अपने कन्नै अपनी सोसाइटी दे फिलहाल ते अ'ऊं इन्ना बड्डा ते ऐ नी आं ठारां उन्नी सालें दे लेकिन फ्ही बी असें इक बंदे दा ग्रुप बनाए दा जेह्दे अस ओह् करी सकदे उ'नेंगी सारे बंदे किट्ठे होंदे मीटिंग करदे ऐतबारें ते फ्ही अस ओह् करदे उस मीटिंग उप्पर अमल करदे थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे पाइयै अपनी सोसाइटी लेई ओह् करदे थोह्ड़ी अपनी कंट्री दी ग्रोथ करने दी कोशश करदे थोह्ड़ा मतलब शैल बनाचै इर्द गिर्द जगह् बाह्रै दे जिन्ने बी लोक औंदे साढ़ै उ'नेंगी कोई तकलीफ नी होऐ अराम दे औन शैल साफ सूफ करचै जेह्की मेरे पार्क शार्क जगह् न जियां मस्जिद मंदर होई गेआ उ'नेंगी साफ सुफ करियै रखदे अस शैल पौचा छौचा लाइयै तेल तूल देइयै अग्गें कन्नै इ'यै कि मैं अग्गें बी इयै रक्खे दा कि साढ़ै कन्नै जेह्के बंदे न सारे गै जुड़े दे सारे इ'यै नेहा कम्म करदे शैल साफ कम्म करदे अग्गें डस्टविन जेह्के डस्टबिन बगैरा न ओह् अस इ'यां अग्ग शग्ग लाइयै फूकी उड़दे मतलब जेह्के डस्टबिन न ओह् कूड़ा पांदे इक नुआढ़े च ओह् फूकू उड़दे होर बी जेह्ड़ा समान समून होंदा जियां कोई मालै दा बी कोई गंद शंद होई गेहा ओह् बी अस सारे म्हल्लें आह्लें जेह्का किट्ठा करियै इक जगह् किट्ठा करियै रक्खे दा सारे घेरियै सारे किट्ठा करियै रखचै इसी अल्ली असेंगी थोह्ड़ा नेहा सपोट चाहि्दा कि कोई साढ़ै जनेह् मतलब सोसाइटी दा बंदा जियां पैंच सरपैंच दे ओह् साढ़े कन्नै किट्ठे होन ते अस ओह् कराइयै अपने जेह्के ओह् ऐ इर्द गिर्द सफाई हाइजीन होर ओह्दी सुरक्षा आह्ली कोई बमारी शमारी नी किट्ठी बनी जाए एम एल ए जियां कोई ओह् साढ़ै पासै साफ सफाई रक्खी नी सकदा सफारिश करियै अस कोई स्हूलतां लैगे जेह्दे कन्नै ओह् नी होग कोई बमारी नी होऐ होई बी जाचै ते ठीक होने दा ईलाज कोई बड्डी बमारी नी होऐ असें इ'यै ओह् सोची रक्खे दा